आङो जि सुनायावथ' गोबां बिदिनो गाबफोरखौ मिलाय मिलाय होयो गोज्जायाव गोज्जाफोरखौ बिबार होयोब्ला गोथांखौ बिलाइ खालामना होयो गोमो बिबारफोर बेरो ओह एरोब्ला बेयाव गोथां गोथां गोजा बिदि मेगन एरख'नानै होयो आगरनि खुन आगर एरनायाव खुन्दुंनि गाबखौ मिलाइना होयोब्ला जोंनि खुन्दुङा समायनासिन ओह आगरा समायनासिन जायो आग'रा गाबजोंसो फिजिखाङो गाबखौ फिजिनानै होयोब्ला गाबखौ साजायनानै होयोब्ला खुन्दुंनि गाबखौ स' साजायनानै होयोब्ला आगरनि आगरा गारज्रिबाबो मानि आगरखौ समायना नुहुरो गाबजोंनो बिबारफोर एम्ब्रदारिफोर खालामोब्लाबो ओह बिबाराव खुन्दुंखौ गोज्जायाव गोमो गोमो बिबाराव गोथां बिलाइ निला बिबारफोराव गोमो बिलाइ बिदि खालामनानै होयोब्ला बा गोमो बिबाराव गोज्जा मेगन दख'नानै बिदिनो होलाबायोब्ला आगरा जेसांनो गारज्रिबाबो खुनदुंजोंनो खुन्दुंनि कालारजोंनो समायना नुयो बेेनिफ्राय आंनि मोजां मोननाय कालाराथ' गोज्जा गोमो गोथां आरो गल'फिया गलाफि बेफोरखौनो मोजां मोनो आं बेफोरजोंनो जि सुनायाव माबे बिबाराव मानि माबे आग'राव माहा ओह खुन्दुंखौ होयोब्ला समायखांगोन जिनि जिया जुदि गुफुरब्ला बेयाव नीला गोथां गोज्जा गोमो आखाखि बेफोरखौ होनानै होनानै आगरखौ एरोबा समायना नुयो जिया गोज्जाब्ला बेयाव गोमो एह आखाखि आरो आखाखि आरो गल'फि गलाफि बेफोरखौ होयोबा जिनि खालारजों आगरजों समायना नुयो आमफ्राय नीला जिफोराव गोमो आगर आखाखि आगर गलाफि खुन्दुं खुनदुंनि माने कालार बेफोरखौ होयोब्ला मोजां नुयो आगरा एसे फिसा फिसा एरनानै आगरनि आगरा गिदिरब्लाबो बे आगरनियाव गेजेरफ्राव ओह गाबखौ मानि मिलाइनानै खुदुंखौ सोनानै होयोबा आगरखौ मोजां नुयो एमब्रडारिफोर खालामबाबो बिदिनो खना मोनसेथिं बिबारजों ओह बिबाराव गोज्जा होबाय बिलाइखौ गोथां होबाय बै मोनसे बिबाराव होह गलाफि होबाय बेयाव बिलाइखौ नीला होना होबाय बिदिहायनो आर साइट नसेथिं बिबार दावखै होबा बेयाव ओह गलाफि बिबार होबाय बेयाव बिलाइखौ जोङो ओह बिलाइखौ बाह बेन्दोंफोरखौ नीला बा गोमो बिदि होला नालाय बिदिनो ओह मोनथाम मोनब्रै गाब सोनानै होयोबा जोंनि आगरनिबा बिबारखौ जोङो एमब्रडारि बिबारखौ जोङो मोजां नुयो बिदिहायनोनीला जोङो जिखौ समायना खालामनो हायो एमब्रडारि सुनायफोरावबो जिनि महरखौ समायना बोखांनो हायो आगरफ्रावबो जोङो बे आगर खुन्दुंजोंनो जिनि महरखौ समायनाबो खामनो हायो